नमस्ते सर नमस्ते सर हम्म जी क्या आप एकेडमी बात एकेडमी से बात कर रहे हैं किरकेट के व्हाइट बॉक्स से क्रिकेट बैट से सर हमको क्रिकेट सीखना था डिफेंस करना है क्योंकि हमको आता नहीं है तो आप सर तो हमें सीखना है कैसे कि डिफेंस कैसे कैसे कैच करते हैं कैसे फील्ड में करते हैं कैसा बोलिंग करते हैं कैसे आउटसाइड से खेलते हैं तो आप हमको गाइड कर सकते हैं सर तो क्योंकि हमारे जो बगल के थे परिचय उन्होंने बताया हमारे बच्चे आपके एकेडमी में जाते हैं उन्होंने सिखाया बहुत अच्छी तरीके से खेलते है उनका जो है वह अलग तरीके से सिखाते हैं हमने भी सोचा क्योंकि हमें आता नहीं है ई सब बच्चे खेलते हैं तो आप बताइए कैसे क्योंकि हम हमको डिफेंस करना नहीं आता है बाल डॉट हो जाती है हम जब खेलने जाते हैं तो एड्ज लग जाता है अपर लग जाता है कैच पकड़ने में दिक्कत होती है फील्डिंग पकड़ने में दिक्कत तो कैसा आप हमको गाइड करेंगे जो हमारा खेलने का नहीं नहीं हम राइटी खेलते हैं सर

जी जी सर नहीं कब जैसा होता है कभी कभी फूल मारने जैसे देखिए आप हमारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी रोहित शर्मा जैसे खेलते हैं विराट कोहली का जो शॉट है गैप में निकालना और रोहित का फुल मारना उस तरीके से हमको सीखना है तो आप कैसे हमें वह करेंगे हाफ बाउंस की गेंद पर हम कैसे फुल मार सकते हैं यार्कर के गेंद पर हम कैसे बच सकते हैं लेग्स और पैर से आउट साइड पर तो इस तरीके से हमको बताइए ताकि हमारी जो टाइमिंग हो वह अच्छा रहे खेलने में मदद मिले हमें

जी सर जैसे आप हमको रेड बॉल से सीखना है क्योंकि रेड बॉल से काफ़ी बाउंस होती है गेंद और स्पिन भी होती है लेग साइड से ऑफ साइड से जाती है तो उस तरीके से जो रेड बॉल है हमको रेड बॉल से सीखना है क्योंकि हमारे जो बैट का वह है उस से आफ साइट से हो अप अपर हो जाता है सर डिफेंस नहीं कर पाते हैं कैच आउट हो जाते हैं स्टंप आउट हो जाते हैं इस तरीके से डिफेंस करना रेड बॉल से हमें जी पिछले हफ्ते आपका क्या जी जी तो आपके एकेडमी का सर फीस क्या है जो हिसाब से है उस हमें बता दीजिए तो हम अपना उस तरीके से हम मैनेज कर सकें ताकि आपके एकेडमी को ज्वाइन कर सकें और हमारे बच्चे हैं जो मित्र हैं वह बोल रहे थे हमें भी ज्वाइन करना है तो आप उस हिसाब से बता दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है सर नमस्ते आते हैं आप से मिलते हैं ठीक है सर नमस्ते